जय झूलेलाल डैडी हा हाणे तव्हां सां ॻाल्हाइणो आहे हा हाणे क्रिसमस वैकेशन जो कुझु प्लानिंग करियो त किथे ॿाहिर वञूं था हा तव्हां दुकानु तव्हां दुकानु चारि पंज ॾींहं बंदि करियो त असां बि प्रोग्राम ठाहियूं था महाबलेश्वर वञूं था टिकेट फाइनल कयूं था हलंदो न चारि पंज ॾींहं तव्हां पंहिंजे उहो दोस्त खां ॻाल्हायो न हुन जी होटल आहे न महाबलेश्वर में हा स्विमिंग पूल बि आहे हा हा हा हा मुंहिंजो बि हाणे हिकु फ्रैंड वियो हुओ महाबलेश्वर हुन खां बि पुछां थो होटल जो घणो चार्जिस आहे डेट फाइनल त करणु एकवीह खां पंजुवीह हा हा सुठो सुठो तव्हां यादि ॾियारियो मां अॼु गाॾी जो बि कमु कराइ थो छॾियां हा हा हा हा माउ सां पुछा वेठो ज़ाल खां माउ खां सभिनी खा पुछां ऐं फुल फाइनल हा हा हा त महाबलेश्वर खां पोइ तव्हांखे अॻियां हलणो आहे छा महाबलेश्वर खां पोइ अॻियां लवासा बि सुठो आहे हुते हा न त अचनि वक़्त पुने में उहो कैलाश पर्बत जो खाधो बि जाम सुठो आहे हुते बि थी ईंदासीं हा हा नारन मैदान में खाधो जाम सुठो आहे हा हम्म हम्म ठीक आहे ऐं उहो त मां ॿियो शहरु बि आहे मुंहिंजी ज़ाल खे आगरा वञणो हुओ मां पुछां थो पोइ महाबलेश्वर या आगरा में हिकु फाइनल था करियूं ठीक आहे ओके जय झूलेलाल